जेवण रांदप खूब सोंपें आसा म्हाका रांदपाक खुबूच आवडटा तें बी वेगवेगळे पदार्थ करपाक जशें की नुस्त्याची कडी कस्टड पुलाव माणकी चिली अशे खूब पदार्थ करपाक म्हाका आवडटा माणकी चिली तर म्हजी खुबूच फेवरेट तशें एक दीस हांवें माणकी चिली करपाचें थरयलें आनी हांव बाजारांत सामान हाडपाक गेलें हांवें कांदे टमाट मिर्ची मसाला अशें करून चिली करपाक जें सामान लागता तें हांव घेवन आयलें तशेंच ते सायडिन नुसत्याचें मार्केट आशिल्लें न्हय सो हांवें थंय वचून माणक्यो घेतल्यो सगळें सामान आनी माणक्यो घेवन हांव घरा आयलें घरा येवन चिली करपाचें थरयलें चिली करपाक हांवें पयलीं माणक्यो निवळ केल्यो आनी तांकां मीठ मसाला आनी पेस्ट लावन दवरलें मागीर मागीर हांवें कांदे आनी थोडेशें टमाट घेवन तांची ग्रेवी करपाची थरयलें म्हूण हांवें कांदें चिरले आनी थोडेशे टमाट तांकां एके कडेन घालून गॅसार शिजयलें आनी तांची ग्रेवी करून रेडी केली मगीर हांवें थोडेशे कांदे आनी चिरले आनी गॅसार शिजोवपाक दवरले तातूंत हांवें टमाट मिर्ची थोडेशें डब्बू मिर्ची ज्यो मोठ्यो आसतात त्यो घातल्यो आनी तें शिजपाक दवरलें थोडोसो टायम तें शिजयलें तें शिजतकच तातूंत हांवें माणक्यो घातल्यो आनी वांगडाच तें शिजपाक दवरलें मागीर माणकी घालून तें शिजलें की हांवें तातूंत ती ग्रेवी जी केल्ली ती घातली आनी हांवें परत तें शिजोवपाक दवरलें खुबूच टायम शिजयलें की मागीर हांवें तातूंत मसालो घातलो थोडेशें मीठ घातलें आनी कोथमीर घालून म्हजी माणकी चिली हांवें रेडी करून दवरली घरांतलीं सगळीं जेन्ना जेवपाक बसलीं तेन्ना तांकां हांवें म्हजी माणकी चिली सव केली सगळ्यांक म्हजी चिली बरी लागली पूण मीठ तातूंत मीठ मातशें चड पडिल्ल्या कारणान टेस्ट मातसो वेगळो जालो सगळ्यांनी म्हाका म्हणलें की चिली तशी बरी जाली पूण मीठ चड पडिल्ल्या कारणान टेस्ट खुबूच डिफरंट जालो हांव ततूंत शिकलें की माणकी चिली ऑर खंयचेंच जेवण जेन्ना रांदता तेन्ना मिठाचो तो जो टेस्ट सारको करप आसता मीठ बेस्टे चडूच घालप नासता आनी कमी बी घालप नासता तें सारकें घालप आसता म्हाका अशें करून खूबशे पदार्थ करपाक आवडटा पुलावूय बी करपाक सिंपल आसा म्हाका फकत कठीन लागता म्हणटा तें चिकन करपाक